साढ़ै केईं धार्मिक आयोजन होंदे जेह्दे च प्रमुख ऐ बासकी नाग दा जग्ग बासकी नाग दे मंदर इक जग्ग होंदा उसी अस सारे मिलियै मनाने अस घर घर जाइयै चंदा लैने फ्ही ओह् जिसलै साढ़े कोल सारे पैसे किट्ठे होंदे फ्ही अस बैंक जाइयै ओह् जमा करवाने फ्ही उसदे स्हाबै कन्नै करने कि किन्ने पैसे होए न ते उस स्हाबै न अस धाम बनाने बड्डी धाम फ्ही सारे लोक ग्राएं दे सद्दियै अपने अपने अपने अपने यथाशक्ति अनुसार थोह्ड़े थोह्ड़े पैसे देइयै ओह् करने पैसे जिसलै किट्ठे होंदे ते फ्ही अस दुए सालै ताईं बी थोह्ड़े हारे जमां कर उड़ने ताके थोह्ड़े घट्ट पौङन तां ओह्दे चा बी लेई लैगे इस स्हाबै दियां धामां दिन्ने अस मंदर इक भिड्डु बी दिन्ने जिसकरियै साढ़े साढ़े लोकां मन्नना ऐ के मंदर भिड्डु देगे तां बरखा छरखा बी शैल होनियां ते लोकें शैल फसल बाड़ी होई जानी ऐ